उधमपुरा च एह् सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट दे बड़े सारे प्रोग्राम कित्ते गे जियां की एह् होईया आंगनवाड़ी आंगनबाड़ी सर्विस स्कीम होई गेई इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड ऐज पेंशन होई दी ओह् होई गेई इंदिरा गांधी नेशनल जे जो डिसएबिलिटी डिसेबिलिटी पेंशन होती है ओह् होई जियां की जो आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम है एह्दे बिच्च एह् था कि कोई बी मतलब की बच्चा जो है वो आंगनवाड़ी में जा सकता है एडमिशन ले सकता था पढ़ सकता था अपना की एह् जो कोई बी आंगनवाड़ी में जो टीचर है या वो है उसमें कोई बी जा सकता था जैसे की अब जो दसवीं तक पढ़े हुए थे उथे पढ़ा सकते थे बच्चों जे जो इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन थी उसमें यह था कि जो उन बुजुर्गों के जोह्ला आगे पीछे कोई नहीं है ते कोई नेईं कर सकता ते उनेई पेंशन लगनी उनेई सरकार पैसे दिंदी ही ताकी ओह् अपना खर्चे करी सके ते ऐह्दे विच्च बड़े सारे लोके फायदा बी होआ ऐ जो बुजुर्ग लोक औंदे ते इनै बड्डा फायदा होआ इत्थें इस पेंशने कन्ने की बाई उन्न सरकार पैसा दिंदी ते अस पैसे कियां कियां इस्तेमाल कित्ते उन्न ऐ होई आ ते कुछ बुजुर्गे यह भी था कि औह्दे बच्चें औह्दा साथ नेईं दिंदे उनेई वृद्ध आश्रमे गी छोड़ी आइंदे ओल्ड एज पेंशन दी वजह कन्नै इस पेंशन दी वजह कन्नै उन्हेंगी बड्डा सारा मिला की हा भई आई चलो कोई साढ़े बच्चें नेईं सेही साढ़ी सरकार गे साढ़ै वास्तै सोचा करदी ऐ कोई गल्ल नेईं हुन असेंई फिक्र करने दी जरूरत नेईं ऐ इस पेंशन कन्नै बड़े बुजुर्गे जेह्ड़ा साह्रा मिला ते हुन जे जो इक इक होर स्कीम थी जे जो इत्थें उधमपुरै च लान्च उधमपुर च अ हमें पता चली ऐ जो है वो थी ऐ जो डिसएबिलिटी पेंशन स्कीम ही ऐह्दे विच्च एह् था कि जो हुन समझ लो की कोई बच्चा जां कोई बी ऐ ते ओ उन्न होई जां की किसी एकसरी एक्सीडेंट होई जा औह्दा ते औह्दी कुछ हुन होई जा कि हुन ओह् कम्म नेईं करी सकदा ना ओह् किसी बिच जा सकदा ना कुछ कर सकदा ठीक ऐ ओह् न डिसएबल होई गेआ डिसएबल होई गेआ हुन ओह् हुन किश कम्म नेईं करी सकदा ते औह्दे उस उस आगुल आस्तै की एह् भई पेंशन जो है वो कित्ती गई सरकार ने पेंशन लाई कि भई कोई बच्चा ऐ कोई बुजुर्ग ऐ कोई जनानी ऐ कोई मर्द ऐ कोई बड्डा ऐ कोई छोटा ऐ कोई जियां वी ऐ औह्दे औनु एह् पेंशन मिले औनु इस पेंशन दा फायदा मिले